हाँ मैं ऐसे पाँच नंबर बता सकती हूँ एक सौ बीस दो हजार दो सौ पाँच हजार पाँच लाख नौ लाख